प्रणाम प्रणाम हेलो हँ हँ बाजू के अहाँकेँ मैथिली नहि मैथिल बजैत छियै अहाँ अहाँकेँ नीक नहि लगैया हँ हँ मैथिल मे बाजब ने देश विदेश एक तऽ सभसँ मिठास भाषा छै मारिसँ बचब प्रतिद्वन्दीसँ बचब झगड़ासँ बचब आओर चिन्हलियै आ नजदीकी हाँ मिठास भाषा हँ हँ मैथिले जे जेना अहाँकेँ मौध मखान प्यारा यऽ ने तेनाहि मैथिली प्यारा छै मैथिल शब्द जे बाजब तऽ ताहिसँ पहिले मारि पीटमे नहि कतहुँ मारि पीट हुअसँ पहिले मैथिली बाजू ओहिमे झगड़ा नहि होयत मैथिल बाजब तऽ झगड़ा नहि होयत ने गारि बाजब मैथिल बाजबै झगड़ा छोड़ै सभसँ तऽ हम कहब जे मैथिल बजलासँ झगड़ा छुटैत छै मैथिल बजबै झगड़ा रगड़ा दुनू छुटि जायत बातसँ जादा झगड़ा होइत छै झगड़ासँ जादा रगड़ा होइत छै ताहि दुआरे मैथिल बाजब झगड़ा छोड़ायब रगड़ासँ दूर भागब सभसँ शुद्ध मैथिल बाजू की मैथिली कऽ हँ विद्यापति एहन आदमी मैथलियो बजलथि हँ ताहि दुआरे मैथिल बाजू शुद्ध मैथिल बाजू हँ हँ ई मैथिलमे अँगना घर मऽ जे बोली बजैत छी से ट्रेन बस मे बाजू कतहुँ मारि पीट नहि होयत मैथिल बजलासँ मारि पीट मारि पीट से बचल रहब मैथिली अहाँ बाजू हाँ जी हाँ हाँ मध मखान तऽ अइ ई सभ अहाँकेँ सुन्दर चीज भेल अपन भाषा बाजी मातृभाषा बाजियै खिसा तऽ सुनैत छियै ने जे मिथलामे रहि कऽ जे मैथिल नहि बजैत छथि तकर मन होइया झुटकी चढ़ि कऽ कान हुनकर ऐठ ली मिथिलामे रहि कऽ जे नहि बजैत अछि मैथिली तऽ कान पकड़ि कऽ नरैठ ली कान पर झुटकी चढ़िकऽ ऐठ ली से मन करैत रहैत अछि हाँ ताहि दुआरे मैथिली बाजी अपनेकेँ नाम की भेल अरविन्द हँ हँ अच्छा घर कतऽ भेल अपनेक अच्छा चोरपाली की पाली एहिमे बड चोर रहैया अहाँ गाँवमे चोर पाली कि चोरपाली हँ हँ हँ हँ हँ हँ ठीक ठीक ठीक ओके